हँ तऽ हमरा सभके गाँवमे जे कुकुर काटैए तऽ हमसब पहिने तऽ झाड़ फूक एगो थाड़ी होइ छै आओर अहाँके चिकनी मिट्टीके पञ्चमी दिनकऽ हमसब थुम्हा पाड़ै छियै ओकरा राखलहुँ साल भरि तऽ ओकरासँ झाड़ल जाइत रहै पीठपर थाड़ी दए कऽ आओर ओकर बाद मिट्टीसँ कोनो मन्त्र पढ़ल जाइ छै जे झाड़ै छथिन जे तऽ कहैत रहै जे छुटि जाइत छै आओर ओना तऽ नहि कहब भगवान जानै छूटै छै कि नहि ओहिसँ आओरो ओना आइकाल्हिके एथी मे तऽ हॉस्पिटल जाकऽ आओर हमसब इन्जेक्शने लैत छी लेकिन झाड़ो फूक होइ छै से कुकुर कटलापर आर तऽ नहि ओना तऽ बहुत कुकुर सब तऽ गावमे रहिते छै बहुत कुकुर सब छै तऽ आर की बाजि सकै छी एहि बारेमे